मैंने कुछ दिन पहले अभी एकाक महीने हुए हैं साड़ी खरीदी है उसकी साड़ी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है उसपे जो वर्क हुआ है वो भी अच्छा है और उसका कपड़ा बहुत ही मतलब सिंथेटिक नरम है और कम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और देखने में उसकी लुकिंग भी मतलब एक अच्छी अलग तरह की आती है और बहुत वो पहनने के बाद कंफर्टेबल महसूस होता है और उसका फैब्रिक बहुत ही हल्का बहुत ही अच्छा है इसके लिए वो इसलिए वो हमें बहुत अच्छी लगती है